गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतकामत्यांक जायत्या तरेचो आदार करूंक एग्रीकल्चरल सप्लाय स्टोर आसात तातूंत तांकां कमी पयशांनी बियो जावं शेत खणूंक मशिनां व शेत कसूंक मशिनां वा दुसऱ्यो वस्तू कमी पयशांनी मेळटात केन्नाय त्यो मुफतूय आसूंक शकता तशेंच भाशेन वेटेनरी सर्विसीस शेतकामत्याच्या जनावरांक जशें बैल गायो रेडे हांचे खातीर वेटेनरी सर्विसीस गांवगिऱ्या वाठारांनी प्रोवायड केल्ल्यो आसात त्या सर्विसीसान तांकां कमी पयशांनी जनावरांच्या भलायके खातीर वॅक्सिना वा दुसऱ्यो वस्तू मेळटात गांवगिऱ्या वाठारांनी बँकी आसात ज्यो शेतकारांक लोन दिवंक वा तांकां लोन मेळून घेवंक मदक करतात त्या लोनान तांकां तांचे शेत कसूंक वा दुसऱ्यो शेताच्यो कामां करूंक वा शेत कसूंक मेशीन नवें घेवंक त्या बँकांनी तांकां लोन मेळून घेवंक तांकां आदार दितात